ऐं स्विगी मां तव्हां खे ऑडर ॾिनो हुयो चांवर ऐं फ्राई दाल ऐं फुल्का ऐं पनीर जी भाॼी पर हाणे मूंखे उन सां गॾु तव्हां मूंखे ॿ ॾुध जूं बोटलियूं ऐं ॿ जूस जूं बोटलियूं बि मोकिलिजो